खेती पथारी कऽ कऽ हमसभ जुड़ चाहैत छी खेतीमे कऽ कऽ बाहर जयतै तऽ बाहरो पर तऽ खटहेके छै तऽ एतहो खटतै एतऽ धान गेहूँ चावल अऽ दालि चना सभ उपजा कऽ बाल बच्चाके खुएतै बच्चा सभके पोसतै पालतै पढ़ेतै लिखेतै अहिठामन सभटा गुजारा करऽके छै सागो सब्जी भऽ जाइत छै अऽ जेनाकि आलू होइत छै टमाटर होइत छै पियाज होइत छै धनिया पत्ता होइत छै कोबी होइत छै ई सभ उपजा कऽ बच्चा सभकेँ खुएबै पिएबै आ तकर बाद रखबै कपड़ा लत्ता सेहो जोड़ऽ पड़ैत छै पैसा रहतै ओतऽ बाहर जेतै तैयो तऽ कमाएके छै दोसरेके काम कऽ कऽ खटऽ के छै एहिसँ नीक अपने घरमे कमेतै खटेतै अपना रूम रेन्ट नहि लगतै एतऽ खेती पथारी कऽ कऽ गुजरे जखन करऽ के छै तऽ करबे करतै की करतै बाल बच्चा सभकेँ तऽ पढ़ाबहोके छै लिखाबहोके छै सभकेँ गुजारा सेहो कराबऽके छै धान गेहूँ चावल धान ई सभ घरमे रहैत छै तऽ खाली दूध दूधेके ने पैसाके जोगाड़ करऽ पड़ैत छै तकर बाद हम कि हमसभ तऽ इहे सोचैत छी जे सभ आदमी खेती पथारीसँ जुड़ल रहुँ खेती पथारीसँ जुड़मे बहुत फैदा छै अनाज होइत छै सभ अनाज काटि कऽ लबैत छै फेर धान झटलक ओ पिटलक ओहिमेसँ धान निकाललक धान निकालि कऽ दौन करेलक दौन कराकऽ घर लायल फेर कोठीमे ढारलक फेर सुखेलक अबेलक रखलक तहन की करतै फेर सुखाबाकऽ पिसाकऽ बच्चा सभके खुएलक फेर फेर खेती खेतमे गेल हर चलेलक आओर ट्रेक्टरसँ खेत जोतबेलक जोता कऽ फेर धान एहि समयमे धान बाग करैत छै गेहूँके समयमे गेहूँ बाग कयलक चनाके समयमे चना बाग करैत छै सभ बाग केलक बाग कऽ कऽ ओ समय जखन ओ फसल तैआर भऽ जाइत छै तऽ ओ तैआर भेलाके बाद फेर कटैत छै झटैत छै घर लायल तहन धिआपुता सभसँ मिलकऽ बोझा बान्हि कऽ लायल तऽ एतऽ बैस कऽ हमसभ सभ बिछलहुँ सभकिछु कयलहुँ तहन की करबै ओहि सभ लऽ कऽ गुजारा करैत छी फेर गरीब आदमी छी तऽ बच्चो सभके ओहिमे लऽ कऽ बेचलहुँ बिकिनलहुँ ओहिमेसँ पैसा आयल खेती पथारीमेसँ तऽ ओहिमेसँ बच्चो सभकेँ पढ़ाबऽ के छै लिखाबऽ के छै ट्यूशन फीस इसकूल फीस कपड़ा लत्ता सभ गिरहस छियै गरीब आदमी छियै तऽ आब गृहस्थी बला काज करैत छियै पन पिआइ लऽ कऽ जाय पड़ैत छै खेत पथारमे फिर धानके कमौटी करऽ पड़ैत छै गेहुँमके कमौटी करऽ पड़ैत छै खाद छिटऽ पड़ैत छै खाद सभ छीट छाटि कऽ आयल तऽ पुरूष पात सभ अपन घर पर रहल तऽ रूम रेन्ट सेहो नइ लगै छै अपना झोपड़ी मे गुजारा करऽ पड़ैत छै रूम रेन्ट अपन नहि लागल ओहि पैसासँ अपन खयबे पिबे कयलहुँ हमसभ खा पी कऽ तहन रहलहुँ झटलहूँ पिटलहुँ फटकलहुँ फटकि अबाकऽ बेचऽ के भेल जादा भए गेल तऽ बेचियौ लेलहुँ अनाज नहि भेल तऽ अपना घरोमे राखि लेलहुँ पाइसँ बेसियो भेल तऽ पड़ोसियो सभकेँ देलहुँ जनलियै तहन हमर सभकेँ इहे गृहस्थ बला काज छै गृहस्थी काज छै गरीब आदमी गिरहसेमे गुजारा करैत छै तऽ कहुना कऽ तऽ गुजारे जखन करऽ के छै तऽ गृहस्थी काज तऽ करहे के हेतै नहि करबै तऽ केना होयतै सभकिछु लऽ कऽ चलऽ पड़ैत छै ने सर कुटुम्ब सभ ओहि खेती पथारीसँ बाल बच्चा सर कुटुम्ब समाज सभकेँ लऽ कऽ चलऽ पड़ैत छै